हमर परिवार एगो संयुक्त परिवार अछि हम सभ गोटे सङ्गे रहै छथि चाचा दादा दादी सभगोटे संयुक्त परिवारमे रहै छी आओर हमर परिवार एकदम सुखी परिवार अछि सभ कोई मिल बाँटिकेँ रहै छी कोनो तरहक आपसी कलह समस्या कोनो नहि तेनाही हमर किछु मित्रो सभ छल इसकुले समयसँ मित्रो सभ छल सङ्गहि इसकुल पढ़लहुँ सङ्गहि खेल गतिविधिमे सेहो भाग लै छलहुँ सङ्गे बहुत रास प्रशिक्षण सभ करैकेँ मौका भेटल छल लेकिन स्नातक केलाके बाद सभ गोटे अपन अपन जगह पर चलि गेलथि किछु मित्रके कतहुँ नौकरी भऽ गेलनि कोनो मित्र गामक समस्या देखैत शहर चलि गेलथि आओर हम एखनो तक पढ़ाईके पिछे लागल छी जे आई नहि काल्हि हमरो कतहुँ नहि कतहुँ नौकरीके सम्भवना बनतै हमर किछु दोस्त सभ एहनो छथि मित्र सभ एहनो छथि जे सरकारी नौकरीमे बढ़ियाँ पद पर आसीन छथि